नोंथाङा नोंथांनि जिउनि माबा मोनसे गोसोयाव थाथावना खांथावना खोथाफोर आंनो खोन्थानो हागोन नामा दे खोन्थानो हागोन खोमा आङो आंनि जिउनि जारिमिना उन्दैनिफ्रायनो आङो गरिबनि फिसामोन नालाय गरिबनि आङो उन्दै समावनो लेखा फरायनाय मानायाबो खस्थ'यै लेखा फरायबोनाय जादों जोंनि बिमा बिफायाबो गरिबमोन नालाय बिनि थाखायनो जोबोर खस्थ'मोन उन्दै समावनो लासै लासै बिदिनो एसे देरबा बिदिनो मालायनाव थानानै लेखा फरायनाय खुनुरुखुम लेखा फरायबोदों जोबोर खस्थ' जोंनि आइ आफामोनहाबो जोंखौ खस्थ'यै फेदेरबोबाय फोरोंबोबाय आंनि खस्थ'आ उन्दैनिफ्रायनो खस्थ' मोनबोनाय जादों आरो सिख्ला जाबोनायसिम बे आंनि फोरोंनाय समाव लेखा फरायनाय समावबो नोगोद जारला न'आवबो गरिब अबस्थानि थाखाय बिदिनो आङो बिदिनो गरिब थाखोनिफ्राय फरायनानै जि खस्थ' लानाय मालायनावबो थानानै लेखा फराय बोनाय बेयावबो गोबां खस्थ' मोन्दों आरो जोंनि न'खरफ्राबो नोगोर खस्थ' जादों नालाय ओंखायनो सिख्लायावबो बिदिनो लेखा फरायखांनानै आङो मा खालायगोन मा खालाया सिख्ला समावबो मालायनाव थानानैसो जायोमोन आङो मालायनाव रुवाथि थाबोनानै गान्नाय जोमनाय होमबाबो मालायनाव थाबाबो लेखाखौ एसे फरायबोदों आङो बिदिनो बोत न'खराव जि खस्थ' जानाय लोंनायनि थाखायबो खस्थ' जोंनि बिमा बिफायाबो नोगोर खस्थ' जाबोनाय जादों बिदिनो आंनि न'खरावबो आङो हाबा जायाखै आंनि फंबाया हाबा लागोरबाय हाबा लानानै नोगोर खस्थ' जाबाय बेबो आं फंबायफोरनि गथ'फोरजोंनो ओरैनो मिलायनानै थाबोनाय जाबाय बो दुखु गोनां ओरैबो लेखा फरायनायाबो फरायफुंजोबनो हाया खुनुरुखुम मेट्रिक पास जाजासिम फरायबाय फरायै फरायै ओरै ओमफ्राय आङो जि गोबाव ओरैनो थाबाय जि दाबाय दायै दायै आङो आंनि जिउखौनो खुंबोनाय जाबाय आरो दा आङो फंबायफोरजों थाफानानैनो दा थायो आङो जोबोद दुखुआवनो दासिम दुखु गोनां

आङो बिदिनो मालायनाव थायै थायैसो देरबोनाय जोंनि बिमा फिफायाबो गरिब गुन्द्रा न'खराव गैजारोङैनि थाखाय जेबो माबा गैयामोन नालाय बेखायनो आंनि जिउआ नोगोर खस्थ'आव दङ दासिमबो बे खस्थ'आनो दङ होमबाबो आं दा देरनानै नोगोर बिदिनो एसे एनै खायदा बायदा खालामनानै आं दा एसे मोजाङाव फैनाय जाबाय आरो आङो दा सान्दि आङो मोजाङैनो दङ लोगोसे आंनि बुंनांगौआ एसेनोसै